इकनॉमी म्हणजे पळोवपाक गेलें जाल्यार अशें म्हटल्यार जाता की गोवा वॉज नेवर अ पुवर स्टेट म्हणजे आमची जी गोंयची जी गोंय जें राज्य आसा तें केन्नाच अशें गरीब राज्य अशें म्हणपाक जायना आमी पयलींच्यानूच खूब वी आर वेरी रीच आमचें रीच कल्चर आसा रीच इन आर्किटेक्चर आसा रीच इन अदर थिंग्स लायक फोकलोर म्हणल्यार जाता वार जे कल्चर आसा तातूंत आमी रीच आसा सो पूण हातूंत आमी खुबशे इन्वोल्व केलां म्हणजे आमी ज्या थरार आसलीं आनी आतां ज्या थरार पावलां ताचो खूब डिफरंट डिफरंस आसा आनी हातूंत लोकांचो खूब हातभार आसा जे लोक म्हणजे जे लडत आयल्या इट कूड बी रायटर्स जांणी आपल्या पोयम्सांनी खूब किदें किदें बरयलां आनी खूब अशें लोकांक दाखोवन दिलां की गोवा वॉज नेवर अ पुवर स्टेट इट हेज ऑल्वेज बीन वन ऑफ द रीच स्टेट वीथ रीच कल्चर आनी रीच आर्किटेक्चर जे आमकां पोर्चुगीज टायमाच्यान सुद्दां पळोवपाक मेळटा